म्हजे प्रायमरी शिक्षण मराठींत जाला तेन्ना मराठीची वाचनाची ओड म्हाका पयली पसून आशिल्ली ह्या हितूंत म्हजे कडेन जायती पुस्तकां हाचेर आसात स्वामी ययाती नंतर नाचरे घुमा अश्या बऱ्या बऱ्या लेखकांची बरी बरी पुस्तकां म्हजे कडेन आसात अर्थांत अशी खुबशी बुकां हांवें अशें तरेन वाचल्यात की ती परतून परतून वाचता आसतना ती विंगड विंगड दिसतात ताचो प्रभाव आमचेर वेगळ्या वेगळ्या तरेन जाता त्या त्या एजी प्रमाणे त्या त्या पुस्तकांचो प्रभाव हो आमचेर जाता पयलीं ययाती वाचता आसतना जेन्ना हांव सदांच पळयताले की ल्हान आसतना ययाती हो म्हाका वेगळ्या तरेन दिसतालो पण आयज जाण्टे जातकूच म्हाका तो ययाती खूब वेगळोच जाणवता सगळी ही पुस्तकां हांव पयली खुबदां वाचतालें आताय खूब फावटी वाचत आसता